बोरो हेल्ल' आच्चा हा ए आङो बे माबानिफ्रायनो सालबारिनिफ्राय बुंहरनो सानदों ओमफ्राय नोंखौथ' ना सारनाय होनना खोनायोलै आङो माथो सारदोंबो नामा नोंलाय नाखौलाय नाखौ सारदों नामा नोंलाय ना मोनो नाखौ मोनो मा माजों सारो नोंलाय जेजों अ मा मा ना मोनोब्रा अ होनबा माथो मोजां मोजांखौनो मोनो ओमफ्राय बे नाखौ नों फानो ना जाजोबो ब्रा

ओमफ्राय माबाफ्राव फवाफ्राव बेसेबां फानो फालाय अ हा आच्चा आच्चा आच्चा

सानफ्रोमबो फानो नामा नोंलाय बिदि सारनानैलाय ए होनबालाय जयैनो सारनानै फानो ने आच्चा फाननायाबो जयैनो फानो

बबे दैआव सारोब्रा बबे बबे दैआव सारो नोंसोरलाय

ए

बेवहाय बे माबा बिमा दैआव मा मा ना मोनो फालाय बिमा दैआव मा मा ना मोनो ए ना बेरेंगा ना ना अन्थाइ